बार्देस तालुक्यांत दिसपट्टे व्हडले आव्हानां म्हणल्यार आमचे रस्ते तरी आतां खूब प्रमाणांत सुदरिल्ले आसा पूण अजुनूय सुदारपाक खुबूच वाव आसा रस्ते सारके नाशिल्ले कारणान खूब प्रमाणान अपघात हांगासर जाल्ले आसात हा काय वेळार तर सामके जिव घेणे अपघात हांगा जाल्ले आसात त्या खातीर खूब प्रमाणांत रस्ते सुदराव येता दुसरी समस्या हांगच्या लोकांक जी सतायता ती म्हळ्यार हांगचो बस स्टेंड म्हापश्या जर थरले आमी जाल्यार म्हापश्यातलो बसस्टेंड सामको अपूरो आसा येरादारी वाडिल्ली आसा लोकसंख्या वाडिल्ली आसा मोटारांचो गाडयांचो प्रमाण वाडिल्लो आसा पूण बसस्टेंडाचो दर्जो जो आसा तो वाडिल्लो ना बसस्टेंडाक सगळ्या कडेन फोणकुलां पडिल्यान येरादारी करपी लोकांक खुबूच त्रास जाता त्या भायर बार्देस तालुको हो प्रामुख्यान एक पर्यटक थळ जाल्ल्यान कितलेशेंच पर्यटक सुवातो थंय आशिल्ल्यान लोकांचे भायल्या लोकांचे पर्यटकांचे गर्दी थंय सदांच पडिल्ली आसता आनी कांय सुवातांचेर कांय जागांचेर रस्ते तर पुर्तूगेज वेळाचे आसा त्या काळांतले आसा ते पुर्तूगेज काळांतले रस्ते आताची जी एरादारी वाडल्या ताका सोसूंक शकना ताका सांबाळूक शकना आनी त्या खातीर खुबश्या प्रमाणांत आमकां रस्तो जाम जाल्लो दिश्टी पडटा प्रत्येक वाटेचेर खंय ना खंय ल्हान मोठे अपघात जाल्लेय आमकां सतत दिश्टी पडटा वा रस्ते अशीर आशिल्यान वा रस्त्याच्या कुशीक दुकानां पसरे घरां आशिल्या कारणान खुबश्या फावटी गाडे घोडे ह्या घरांनी घुसतातआनी अपघात हे सदांच जायत आसतात तशेंच खूब प्रमाणान हांगासर येरादारीचे आटको आमकां दिश्टी पडटा लोकांक च्या भलायकेचेरुंय खूब परिणाम जावपाक लागला हे गाडयातल्यान येवपी धुंवर भलायकेक खुबूच मार आसता येरादारी खूब प्रमणांत वाडिल्यान हो धुंवराचोय मार जो आसा तो भयंकर वाडिल्लो आसा ही सगळीं आव्हानां झेलीत सांबाळीत ह्या बार्देस लोकांक फुडें वच्चे आसा म्हजो तर आजच्या फुडारान एकूच एकूच सल्लो आसा तो म्हळ्यार हाजे फुडें कसलोच जो इनफ्रास्ट्रक्चर साधन सुविधा तयार करतले त्यो करतना फुडल्या शंबर वर्सांचो विचार करचो आनी करच्यो फक्त कामापूर्ते गरजेपूर्ते आतापूर्ते जाय तितले करचे न्ही पूण फुडले शंबर वर्सान देडशे वर्साक फुडल्या लोकांक काय त्रास जावचो ना हे लक्षांत घेवन सगळ्यो साधन सुविधा तयार करच्यो आतां ह्या बार्देस लोकांनी जे त्रास कश्ट सोशिल्ले आसा ते फुडले पिळगेक मेळचे न्ही इतलीच अपेक्षा आसा आनी फुडाऱ्यां कडेन तीच विनवणी आसा की बाबा तुमी कितें तरी हाचेर करचे तशेंच विजेची समस्या आनी भुरग्यांक नोकऱ्यो ना ताचेरुय गंभीरतायेन लक्ष दिवपाक ची गरज आसा आनी जेन्ना हे जातले तेन्नाच बार्देस तालुक्याचे आनी खऱ्या अर्थान गोंयची उदरगत जातली